ہیلو ہیلو میم آپ ملٹی کار شو روم سے بات کر رہی ہیں اوکے میم مجھے آپ سے یہ بات معلوم کرنا تھا کیا کیا سونیٹ کار آپ کی شو روم میں اویلیبل ہے اوکے تو میم اس کار میں مطلب اس میں کون کون سے کور کلر جو ہیں آپ کے پاس موجود ہیں جی اوکے اوکے اور گرے وغیرہ میں کوئی کلر ہیں اوکے اوکے تو میم اس میں جو کلر کی اس اس کار کی پرائس کیا ہے ویسے اس کی قیمت کیا رہے گی کار کی ساٹھ لاکھ اس کی قیمت ہے اوکے تو یہ جو کلر ہیں جو آپ مجھے بتا رہی ہیں ان سب کی سیم ایک جیسی قیمت ہی ہے یا سب کی الگ الگ قیمت ہے اچھا تو جو آپ مجھے بتا رہی ہیں جو گرے کلر میں جو آ رہی ہے اگلے ہفتے تو اس کی قیمت کیا رہے گی میم اوکے اوکے میم تو میم اگر ہم اپنی کار کو بک کرنا چاہیں تو اس میں بکنگ جو منی ہے وہ کیا رہے گا اسٹارٹنگ میں قیمت جو ہم بکنگ کریں گے اوکے اوکے ٹھیک ہے تو میم ٹھیک ہے آپ ہماری جو ہے ہماری کار کو بک کر دیجیے گا گرے کلر میں جو ہے آپ کے یہاں آپ کے جو آپ بتا رہی ہیں نیکسٹ ویک آئے گی آپ اس کو بک کر دیجیے گا ہم آپ بکنگ ایڈوانس آپ کو دے دیں گے قیمت اس کی اور باقی کے جو قیمت بچے گی وہ جب ہم آئیں گے آپ سے کار لینے کے لیے تو ہم باقی کے پیمنٹ کو اس کی قیمت کو جب ادا کر دیں گے جی آپ ہمیں ڈاکیومنٹ بتا دیں کیا کیا لگیں گے جی جی اوکے اور ٹھیک ہے اوکے میم شکریہ